जित्थूं धोड़ी मेरी लेखन शैली दा सम्बंध ऐ ते ओह्दे बारै में एह् आखना चाह्ंग बड़े लोकें दा एह्दे बिच मेरी लेखनी गी संबारने दा मिगी समझने दा ते में कोशिश कीती ऐ सारे कोला पैह्लें की जे कुछ में इस दुनियां च आइयै इस यूनिवर्सिटी नै इस कालेज नै मिगी सखाया ते उसी गै दमाग च रखदे होइ मे बच्चें ताईं किश करी सकां ते में बच्चें ताईं कताब लिखी ऐअपने गै सब्जैक्ट दे रिलेटड पोलटिकल साईंस दे रिलेटड समीस्टर सिस्टम तूं लेइयै चला दा ते उसी समझनें ताईं ओह्दी गाइड़ंस देने ताईं बड़े लोकें दा हत्थ ऐ ते उंदे में अगर नांऽ निं लैङ तां उंदे कन्नै बड़ी बे इंसाफी होग सारें कोला पैह्लें आंदे न दलजीत वर्मा एह् उर्दूं दे सर न ते डाक्टर ए के रैना सर हिंदी दे डाक्टर सुधांशु शर्मा संस्कृत दे प्रौफैसर बलवान सिंह सर न एह् हिंदी दे प्रौफैसर रमजान अली सर ऐजूकेशन दे गंगा शर्मा डोगरी दी ते राज जम्वाल बगैरा एह् में अपना सबजैक्ट बी मैह्फूज कीता ते सारा किश समझियै लिखेआ और बच्चें लेई इस चीज गी बड़ा ऐपरीशिएट कीता मेरी कताबें गी ते दूआ में हिंदी च बी लिखनी आं ते उसी गै समझनें ताईं ग्रमैटिकली जां होर बड़ियां सारियां चीजां होंदियां जां कुसै बी बड़ा जादा योगदान ऐ दलजीत वर्मा सर दा उ'नें मिगी समझेआ इस चीज गी लेइयै क्योंकी में कहानियां बी लिखियां कवतां बी लिखियां ते अपनी स्कूल मैगजीन होई गेई जां कालेज मैगजीन होई गेई जां जेह्ड़े साढ़े इत्थै डेली न्यूज पेपर चलदे कश्मीर टाइम होई गेआ उं'दे ताईं बी लिखेआ फ्ही फ्री लैंसिग दा बी कम्म कीता नार्थ लाइन च दो साल में ते मुशकलां ते आंदियां गै आंदियां चे में मुश्कलें गी दमाग च रखेआ ते उंदा समाधान इ'नें लोकें मिगी दस्सेआ के कोई तुसेंगी क्रिटीसाइज करा दा पर ओह् ते तोस ओह्दे पर ध्यान गै निं देओ ऐ ते तुस अपना कम्म अपना जेह्ड़ा कम्म ऐ न ओह् अच्छे तरीके नाल करदे जाओ ते दूआ सारें कोला बड़ी गल्ल ऐ मेरी माऊ दा ते फादर दा मेरे उप्पर बड़ा अच्छा हत्थ ऐ प्रभु दी बी बड़ी क्रिपा ऐ